जेह्ड़ी एह् इंशोर चला दे ना जेह्ड़े केह् आखदे आयुशमान कार्ड चलै चलै दे इं'दे कन्नै गरीबें दी बड़ी मदद होई जंदी ओह्दे कन्नै ना सानूं बड़ा फायदा होंदा कि'यां भाई केईं गरीब लोक होंदे ओ बचैरे इ'यां दोआ नेईं बी लेई सकदे ते उं'दे कोल पैसे नेईं होंदे ओह् कुत्थूं दा लैन दोआइयां ते सानूं बड़ी मदद होई जंदी के साढ़े इत्थै डिस्पेंसरी गै ऐ ओह् उत्थै मैडम लग्गी दी ऐ अस जन्ने दोआ दिंदी अस थोह्ड़ा फर्क कोई बी बमारी होऐ थोह्ड़ा मता सानूं शैल फर्क लग्गी जंदा जिल्लै तां अस खुश होन्ने कि सानूं थोह्ड़ा गोरमैंट ने साढ़े बारे च सोचेआ कोई इंशोर जेह्ड़े चलाए दे एह् जेह्ड़े आयुशमान कार्ट कन्नै साणु फायदा होंदा कि'यां भई ओ शैल गरीबें दी बचैरें दी थोह्ड़ी होई जंदी हैल्प मदद तां करी लैन्ने थोह्ड़ा गुजारा ओह्दे बिच्च जिल्लै अस जन्ने तां दोआ दिंदी मैडम तां दोआ अस बमारी दस्सने भला एह् बमारी ऐ ते साढ़े पैसे नेईं लगदे उत्थै तां उत्थां सानूं दोआ थ्होंदी तां ओ दोआ खंदे जिल्लै तां बमारी दा लाज होई जंदा ओह्दे कन्नै गै ओह् ठीक होई जन्दे जिल्लै लोक तां सारे खुशी गै मिलदी इस गल्ला दी के साढ़े पैसे नेईं लग्गा दे ते पैसे लाने बी जेह्ड़े गरीब तबके आह्ले लोक होन उ'नें कुत्थूं दा लाने पैसे उं'दे आस्तै बचैरें आस्तै ढिड्ड पालना बी थोह्ड़ा औक्खा होई जंदा ते उ'नेंगी बड़ी सारी मदद मिली जंदी एह् जेह्ड़ी स्कीम चलाई दी गोरमैंट ने बड़ी अच्छी चलाई दी अस बड़े खुश आं इ'दे कन्नै के सानूं एह्ड़ी स्कीम चली दी इ'दे आस्तै ते एह् स्कीम चलाई दी तांइयें के गरीबें दा बी फायदा होई जा ते कन्नै लोकें दा लाज बी होई जा बड़ा अच्छा कीत्ते दा गोरमैंट ने अस बड़े बड़े इ'दे आस्तै शुक्रगुजार आं जेह्ड़ा सानूं एह् गोरमैंट ने चलाई दी एह्ड़ी स्कीम तां बड़ा शैल लगदा ठीक होई जंदे लोक ओह् पैसा बी नेईं लगदा ते फिरी ओह् बमारी बी हटी जंदी ते बड़ा अच्छा कीत्ते दा एह्ड़ा इंशोर बनाइयै एह् मैडम साढ़े डिस्पैंसरी ऐ ते ओह् बचैरी दोआ देई ओड़दी जिल्लै जाओ तां ते फर्क लग्गी जंदा के बड़ा खरा लगदा जंदे ओह् पैह्ले ओह् है हा इत्थै गौरमैंटे दे तौर पर गै थोह्ड़ी दोआ घट्ट पैसें पर बी मिलदी होंदी ही हून ते फ्री बी थ्होई जंदी उ'दे कन्नै बी फायदा होंदा जेह्ड़ी घट्ट पैसें पर बी दोआ मिलदी ही ओह् जेह्ड़ी अंदर गै दकान होंदी हास्पिटलें दे ओह् ते विजयपुर अग्गें जेह्ड़े बड्डे बड्डे हास्पिटलें जाइयै होंदियां एह् जेह्ड़े साढ़ै डिस्पैंसरी ऐ ग्रां ते ओह् उत्थै सानूं दोआ उत्थै बी फ्री दी थ्होई जंदी ते उत्थै बी जन्ने ते थोह्ड़ी घट्ट रेटा दी थ्होई जंदी एह् ऐ सानूं बड़ा जेह्ड़ा सानूं फायदा मिलदा इस गड़े इंशोर कन्नै हां ते फिरी इ'यां कर लैने केह् करना फ्ही दोआ ते खाने पौंदी जिल्लै बमार होवो ते ते जे नेईं चलाई दी होऐ ते बंदा फिरी इ'यां गै रौंंह्दा जे नेईं होंदे होन पैसे ते दोआ नेईं चलाए दा होंदा एह् स्कीम तां कुत्थूं दा लैनी ही दोआ ते लोकें इ'यां गै फाई खान्ना गै बनना हा अद्दे सद्दे लोकें दुख गै भोगना हा होर केह् करना हा हां इ'यां गै होंदा ऐ फिरी दुख दख ते कट्टने पौंदा फिरी जिल्लै नेईं होन पैसे ते फ्ही दुख गै कट्टना ते चलो बड़ा शुक्रिया ऐ गोरमैंट दा जि'नें एह्ड़ियां स्कीमां चलाई दियां न हां इ'यै गल्ल ही ओह् ते चलो होई गेआ फिर केह् करना दोआइयां ते खाने पौनियां जिल्लै बमारियां लग्गन ते दोआइयां खानियां ते फिरी हास्पिटलें बी जाना उत्थै बड़ी शैल उ'आं थ्होई जंदी सानूं दोआ फ्री दी गै हां ते हून पता निं हून अग्गें केह् अग्गें खरै केह् पता अग्गें होर होर स्कीमां चलान हून आयुशमान कार्ट बी है